मां पंहिंजी भेंण खे सलाहु ॾियण चाहींदी आहियां की योगासनु शुरू करे छोकि हुनखे इलाही माइग्रेन जी प्रॉब्लम आहे हूअ कॾहिं बि उस में निकिरंदी आहे त ॿाहिरि वेंदे ई हुनखे मथे में सूर थियण लॻी वेंदो अथस हुन मथे जे सूर जी वज़ह सां हुनजो पूरो ॾींहुं ख़राब थी वेंदो आहे और हूअ पूरे ॾींहुं न कुझु खाई पी पाईंदी आहे ढंग सां और ना ई कंहिंसां ॻाल्हाइंदी आहे सॼो ॾींहुं मथे में सूर करे ऐं सुम्ही रहंदी आहे ऐं हुनखे एतिरी परेशानी थींदी आहे की हुनखे लाईट सां बि दिक़त थींदी आहे सॼो ॾींहुं उलटियूं कंदी रहंदी आहे ऐं चड़चिड़ी थी वेंदी आहे इन करे मां उनखे सलाहु ॾींदमि की हुनखे हिकु अ अ प्राणायाम आहे अनुलोम विलोम हुनखे उहो करणु खपे और कपाल भाति हुनसां धीरे धीरे हुनजी जेकि दीमाग़ु में जेकी बि प्रॉब्लम आहे हुनजे नस नाड़िन में दिक़त आहे कुझु क्लॉटिंग आहे या जो बि आहे हूअ धीरे हुननि खे धीरे धीरे करे हूअ प्राणायाम सां खुली वेंदी और हुनखे मां सलाहु ॾींदमि की हूअ पंहिंजो थोरो अच्छे से ध्यानु रखे सुबुह जो टाइम सां उथी करे पहिंजो सुबुह जो योगा प्राणायाम करे उनसां हूअ पहिंजी ज़िंदगी खे पंहिंजो बहितरु ठाहे सघंदी आहे और पंहिंजी बीमारी खे हिनखे माइग्रेन हिकु अहिड़ी बीमारी आहे जो जंहिंजो कोई इलाज कोन्हे इन करे हीअ योग सां ई ठीकु थी सघंदी आहे